गाम घरके जे मुर्गा छै तऽ एकदम रहय छै दाना ताना छीट दै छै भाते रोटीके फेक दै छै तऽ छीट दै छै खा लै छै मुर्गा जाइ छै घर तरमे कोनो घुसियाके रहि जाइ छै राति बिरातिके गाम घरके मुण्डा मुर्गा तऽ एने रहय छै ओ बाहरके मुर्गा जे रहय छै तऽ ओकरा लिये फॉरम बनायल जाइ छै ओ फारममे रहैय छै घेरा दै छै बढ़िआँसँ घर बनायल जाइ छै ओइमे रहय छै गाम घरके मुर्गा